हय खूब फावट जालो म्हाका लास्ट खूब फावटी जाला खूब खूब फावटी जाला अशें की परचे फावटी न्हू म्हाजो बापूय हॉस्पिटलान आशिल्लो सो त्या टायमार किदें जालां की हां हां हय तो हॉस्पिटलान रत्नागिरी आशिल्लो सो तो किदें जाला की ताका न्हू फकत जोर येयल्लो फकत जोर येयल्लो पूण ताका हॉस्पिटलान ते स दीस दवरले आनी आमची बील जाली अरावंड साठ हजार जाले सो तेका लागोन म्हाकाय दिसता खूब करप्शन आसता हॉस्पिटलांचो जो की जोर येवप आनी साठ हजार बील जावप हाचो तेजो पर्याय कांयच कांयच ना आनी अशें दिसता म्हाका की करप्शन खूब चल्लां हॅल्थ कॅरान आनी आमी फुडें एक्शन घेवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी कांय ना